ہمارے علاقے کے ایم پی ایسے ہیں ستیش گوتم وہ کافی اچھے آدمی ہیں اُنہوں نے کافی ڈپلوپمینٹ کا کام کیا ہے علی گڑھ میں جیسے کہ پارک بنوانا روڈ بنوانے اور کافی اکنامی میں اپنا یہ یوگدان دیا ہے تاکہ وہ کچھ ترقی ہو جائے علی گڑھ کی اور اُن سے ملا میں کافی اچھی کافی اچھی شخصیت ہے اُن کی اُنہوں نے کافی ہیلپ کرا ہے اور اِس معاشرے کو اور ترقی کے لیے وہ بی جے پی کی بی جے پی کی پارٹی سے ہیں اور وہ اور وہ کافی اچھی شخصیت ہیں اور وہ ڈپلوپمینٹ میں کافی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ علی گڑھ کی ترقی ہو سکے اور جیسے کہ سرپنچ بھی سرپنچ بھی کافی اچھے ہیں ہمارے علاقے کے جو بھی رول ریگولیشن ہوتا ہے اچھے سے فالو کراتے ہیں اور بات رہی ایم ایل اے کی تو ایم ایل اے بھی کافی اچھے ہیں علی گڑھ کے وہ بھی بی جے پی سے ہیں کافی ترقی میں وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں ایسے تینوں ہی کافی اچھے ہیں